भैया आपकी जो कैब है वो मुझे कैंसिल करनी है वो मुझे नहीं जाना है वहाँ पे क्या है मेरी ट्रेन है वो वो रद्द हो चुकी है तो इस वजह से मेरे को कहीं बाहर जाना नहीं है तो मुझे आपकी कैब है वो रद्द करनी है अभी और जो मैंने आपको अग्रिम जो पेमेंट किया था भुगतान किया था उसे मुझे वापस चाहिए तो आप मुझे वो अग्रिम भुगतान है वो वापस कर दीजिए और वो भी मुझे मेरे पेटीएम के माध्यम से कर दीजिए या फोनपे में कर दीजिए आप किसी भी तरह से कर दीजिए या आप चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं लेकिन मुझे वो कैब है जो आपकी कैंसिल करनी है तो आप मुझे जो है अपना अग्रिम जो मैंने भुगतान किया है वो वापस कर दीजिए